गाममे मास्टर बच्चासभ गेल तऽ ओन्ने एन्ने बौआएल कोनो पढ़ैलए नहि गेल कहलक पढ़ैलए तऽ दौड़िके इसकुलसे निकलिके फेर भागि गेल रोडपर रोडपर मास्टर गेल बोलबैलए तऽ ओ लड़कासभ कहलक अइ नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए जाइए ओसभ नहि जाइ हइ पढ़ैलए आओर केतनो कहलनि मास्टर जाएब बच्चासभकेँ भुकैत रहल बच्चासभ भए गेल इसकुल सबमे पढ़ैके धिआन नहि देलक नहि कपड़ा अच्छा पेन्हकऽ गेल नहि अच्छा भोजन कऽके गेल जेना मोन भेल तेना सब चलि गेलै सरकारी इसकुलमे आओर प्राइवेटमे जे पइसो लागि जाइ हइ तऽ बच्चासभ अच्छासे नहा सोनाकऽ अपना कपड़ा उपड़ा पेन्हकऽ खाना अच्छा से भोजन कऽ कऽ अपन ठड़ा रहल जे हँ आइ प्राइवेट इसकुल हमरा जाइके हइ तऽ ओहिमे तनि अच्छा पढ़ाइ चलल आओर सरकारीमे बहुत मास्टरसभ ढीला दऽ दै छथिन जे हइ पढ़बे ने करतै दुइ सओ बच्चामे एगो बच्चा सुनैवला थोड़ी हइ जे अच्छासे पढ़तै ओ नहि पढ़तै आओर हॉस्टल आरमे भेल जे बच्चाके धिआन राखलक मोनसे जे हँ एहि बच्चाके रुपैआ लै छिए तऽ ओकरा अच्छासे पढ़बैके हइ ओकरा अच्छासे ज्ञान दैके हइ ओकरा अच्छासे अथी ओकरा मम्मी पप्पा कहैके हइ जे हँ अच्छासे अहाँके बच्चा पढ़ै तऽ ओहिपर ओकरा मम्मी पप्पा धिआन देलक जे हँ बच्चाके कपड़ा नहि हइ कॉपी नहि हइ किताब नहि हइ पइसा लगतै प्राइवेटमे तऽ पइसा जादा लागै हइ आओर सरकारीमे भेल जेना मोन भेल तेना बच्चासभ गेल अपन बैठल रहल पढ़ल नहि अपना धिआन देलक नहि किछु देलक तऽ बच्चासभ भागिकऽ घर आएल घरमे जइसे बच्चासभ गाममे हो जाइ हइ ओनाहिते बच्चासभ भऽ गेल जे ओ नहि पढ़लकै तऽ हम पढ़िकऽ कि करबै आओर प्राइवेटमे हइ ओ बच्चा कहलक जे ओ बच्चा अच्छासे पढ़ै हइ मम्मी हमहूँ अच्छासे पढ़बै अच्छासे ज्ञान अकिल सबचीज होतै तब हम ई ई अथी बनबै ओ बनबै तऽ बच्चा अपना ज्ञान देलक सरकारी आरमे ज्ञान सफाइए नहि दै मास्टर कहलनि पढ़ैलए तऽ कहै छै नहि पढ़बै रहै दिऔ पाँच मिनटके छुट्टी लऽ लेलक भरि दिन बौखैत रहल प्राइवेटमे तऽ ओ नहि प्राइवेटमे तऽ मास्टर टिउँ टाइट रखलक जे बच्चा हमर प्राइवेटमे पइसा ने देतै पइसा फेकतै तऽ ओ अच्छासँ पढ़ि सकलै तऽ प्राइवेटके पढ़ाइ भेलै अच्छा सरकारी इसकुल आरमे बच्चासभ आर बहुत हो जाइ हइ अच्छा नहि लागैत रहै हइ बच्चासभ भरिदिन बच्चासभ बौखल घुरल नहि कपड़ाके ठेकान नहि पढ़ैके नहि कॉपी नहि किताब किछुके बच्चासभके ठेकान नहि रहै हइ आओर ओ पढ़ाइ भेलै जे ओ पढ़ाइ अच्छा भेलै जे ओ पढ़ाइ तऽ ओ बच्चासभ ओतना धिआन नहि देलकआओर मम्मी पप्पा कहलक जो पढ़ैलए पढ़तै कि भरिदिन बौखैत रहै हइ जे हँ मम्मी पप्पाके जेबै कहैलए कि हँ हम पढ़िकऽ अएलिए हँ ओकर मम्मी पप्पा ओतना पढ़ल नहि रहै पुछलक हँ तऽ पढ़िके तऽ अएबे कएलै हँ